हॅलो आं कोण उलयता

ओके

ओके आमचें गोंयांत एक डॉक्टर सलिम अलि बर्ड सेनच्युरी म्हूण बरें फामाद सामकें तशेंच मया लेक आनी आमचें बरेंशे पानतळ जाग्यांनी खुबशा अभयारण्यां येता तशें जाग्यांनी तुका योवन बरें यें करून हें मेळटलें पूण सगळेंच पक्षी सगळ्यां टायमार आसता अशें ना हय तुकां आतां पळय फाॅर एक्जांम्पल सांगता तुकां क्रेटर फ्लेमिंगो म्हणटा तो आसा तो पक्षी मार्च तो जुलय म्हयन्यांकच तुकां यें करूंक मेळटा पळोवपाक मेळटा हांगा गोंया येल्लो मागीर थोडो सो आतां व्हायट थ्रोटेट किंगफिशर आसा तो ऑल सिजन म्हळ्यार सगल्याक मलबार थ्रोजन आनीक तें शिवाय ब्लेक टेल्ड गूडवील पर्पल हेरोन अशें काहीं पक्षी जें आसा पळय तें तुकां थोडें ऑल सिजनल आसा थोडें ठरावीक वेळारय तुकां आतां पर्टिकुलर पक्षी पोळोवपाक जाय कांय तुकां इन जनरल सगलेच पोळोवपाक कशें तुजें हें आसा

सद्याक तुकां आतां हांव सांगी पळय तेंच व्हायट थ्रोटेट किंगफिशर ब्लेक टेल्ड गोडवील पर्पल हेरोन काॅमन सेंडपायपर ग्रेटर स्पाॅटेड इगल वुली नेकड स्टोर्क अशें हें तुकां पक्षी पोळोवपाक मेळटलें आनीक हां ती आमची नाॅर्थ गोवा आसा नाॅर्थ गोवाक तुकां मागीर डिटेल तुकां हांव मागीर लाॅकेशन तुकां जाल्यार मागीर हें करतां शेर करतां पणजे नाॅर्थ गोवा

होय तें काहीं पक्ष्यांचो टायमिंग जो आसता पळय त्या प्रमाणें तूं तें सकाळीं अर्लि इन द माॅर्निंग अशें तेंगे तें उरता मागीर थोडें अशें दनपरां नून टायम म्हणजे तें तरतरेचे टायमाचें प्रमाणें हें कर ओके

ना ना तें हांव तुका डिटेल्स मागीर हें करता ओके कांय तशें प्रोब्लेम कांय ना